आमी राज्या भायर किंवां देशा भायर वता ते म्हटल्यार कित्याक तर हांव फाटी पंढरपूर गेल्लो एकंदर थंयचे पांडुरंगा कडेन एकंदर म्हणजे आयकून खबर आशिल्लें की खूब लोक जाता किंवां थंयची राहाणी किंवां थंयची वेशभुशा किंवां थंयची संस्कृती कशी ते जतन करून आसा किंंवां कशी वेगळी हे पळोवपा खातीर हांव थंय पंढरपूर दर्शना गेल्लो तशेंच चन्न चन्ना केशवा म्हण बेल्लूर थंय एक केशवाचे मंदीर आसा थंय तो दिपस्थंब आसा तो पळोवपाचे हेतून आनी तो देवाची मुर्ती पळोवपाचे हेतून हांव बेल्लूर गेल्लो थंय तो दिपस्थंब जो आसा तेच्या पोंदच्यान एक कागद किंवां एक कपडो किंवां अशे घातलें जाल्यार आरच्या पार असो काडल्यार मागीर वता अशें म्हणून आयकल्लें पण आमी प्रत्यक्ष थंय वचून तें पळयलें जाल्यार ते सत्य म्हणजे खरेंच आसा तें तसोच दिपस्थंब जो आसा तो अधांतरीत आसा आनी केशवाची जीं मंदिरां मुर्ती आसा ती भव्य आनी दिव्य म्हणजे जवळ जवळ तीन पुरूश सुमार उंच अशी मोठी आसा आनी तेका बाजून जीं फुलां बी लावपाक तेंची रचना आसा ती एक वेगळ्या पद्दतिची गर्भाघर आनी गरभा गर्भाघरांत चारय सायडीन तेका एक दगडी अशी बाजून हे केल्ली आसा पांय दवरपाक जागा तयार केल्ली आसा भायल्यान तें एक पळयले पंढरपुराक चंद्रबागा आहा आनी चंद्रबागेचे त्या हेचे वर्णन पयलीं खूब कडेन आयिल्ले प्रमाण थंय खरेंच कशें आसा तें पळोवपाक खातीरय आमी गेल्ले पंढरपुराक आनी तें पळोवपा खातीरच आमी चडशे अशे खंयी देवस्थानां आसू जे विशेश कितें तरी तेचे बद्दल खंयतरी आयकल्लें आसता किंवां फुडें वाचिल्लें आसता त्या प्रमाण आमी खंयी भायर त्या खातीर वता संस्कृती आनी बाकीचे तेंची रुढी परंपरा कशें आसा तें पळोवपा खातीर